मैंने ऑर्डर किए थे साड़ी तो उसमें आया साड़ी और उ ऑनलाइन वाला आए डुरे पे दे गए तो मैंने पहले पैसा दिए उनको तो ओ मेरे सामान दिए तब उनको हम देखे तो साड़ी नहीं अच्छा लगा तो उनको फिर हम चाहे जोकि कैंसिल करेंगे हम दूसरी लेंगे तो भैया के फ़ोन किए हम बोले जे हमको नहीं पसंद आया हम कैंसिल कर दिए हैं हमको पैसा चाहिए तो फिर वो बोले जो दूसरा कैंसिल करने के लिए तो मैंने जैसे कम फ्राक हुआ ये मसाला पीसने वाला आता है तो हुआ चाहे मिक्सर मसीन होता है पूजा हुआ कोई भी चीज़ हुआ तो फिर हम किए हैं तो मँगाए फिर भी वो भी नहीं अच्छा लगा हमको तो उसको क्या करना पड़ेगा फिर ही उसको हम केंसिल करेंगे या नहीं हमको नहीं लेना है हमको पैसा चाहिए फिर भुजा हमको ओ पसंद पड़ गया तो हम वो ले सकते हैं तो हमको फिर ऑनलाइन करेंगे उसके बाद वो आगे पार्सल वाले भैया हमको दुरा पे तो हम उनको फिर लेंगे उनको कैसे हम एंट्री करेंगे लेंगे तुमको पहले हम घर से निकलेंगे तुमको हम पैसा देंगे वो मेरे सामान देंगे हम फिर घर में जाएँगे उनकों हम देखेंगे खोलके जे इसने कै कौन चीज़ है कैसा है फिर हम उ लेंगे हमको पसंद नही आया हम किए कोई भी चीज़ और आ गया दोसर चीज़ तो हम कैसे लेंगे या कैसे हम करेंगे हमको अभी भी नही पसंद आया हम कैंसिल कर दिए फिर हम दूसरा वाला कोई भी चीज़ हम ए ऑर्डर किए तो हमको उनको क्या कैसे लेना है हमको तो पैसा चाहिए भैया वो बोलते हैं जे नहीं पैसा नहीं मिलता है दोसर चीज़ ऑर्डर करो तब का आपको मिलेगा फिर हम क्या करेंगे हमको अगर जैसे टिपिन हुआ रोटी धरने वाला होता है वो भी हम कर सकते हैं जैसे कान वाला हुआ बहुत तरह के ऑनलाइन बताते हैं जैसे डिकी हुआ बेग हुआ गोदरेज बोलता है अरेना बोलता है मोबाईल हुआ तो उसके लिए हमको क्या करना है जोन भी चीज़ हमको परसंद आएगा तो ओ भी हम ऑनलाइन करेंगे ता भैया से हम बा बात करेंगे तब हम कै कैसे फिर हम उ लेंगे हमको परसंद नही आएगा त हम उसको लिए क्या करना पड़ेगा फिर हम उनको कैंसिल करेंगे फिर दूसरा वाला होगा तो हमको ओसे मंगाएंगे फिर वो नही परसंद आएगा तो हमको हम क्या करना है फिर दूसरा वाला हम करेंगे तब हमको लेना है जैसे बच्चा के फरॉक हुआ त हमको वो परसंद आ गया तो वो ले लिए तो हमको कौन अच्छा लगेगा हम वो भी ले सकते हैं